भारत समाज में धर्म को बहुत ही बड़ा सम्मान माना गया है क्योंकि सभी लोगों अपने धर्मों को लेकर अपनी अलग अलग विचारधाराएँ रखते हैं और यहाँ पे अपने भारतवर्ष में जो धर्म हैं उन उनमें भी विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती हैं और बहुत से अपने देशों में अलग अलग तरह की धर्म होते हैं अपने जैसे भारत देश में देखा जाय इसमें हिन्दू हैं मुसलमान हैं सिक्ख हैं ईसाई हैं पंजाबी और भी बहुत सारे धर्म पाये जाते हैं लेकिन भारत देश को सिर्फ इसी इसी के कारण ही विविधता में एकता अर्थात मतलब बहुत सारे धर्मों को पालने वाला देश भी कहा जाता है और हमें जैसे कि हम लोगों को मुसलमानों मुसलमान जो अपने त्योहार बनाते हैं ऐसे ही हिन्दू भी अपने त्योहार बनाते हैं सभी के अपने अलग त्योहार होते हैं और धर्म अपने मंदिर धर्म में अपने वो मंदिर बनवाते हैं मस्जिद बनवाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धर्म में धर्म में रखी गयी हैं भारत में एक ऐसा देश भी है जहां धार्मिक विविधता कहा जाता है जो अपना भारत के भारत ही है